السلام علیکم وعلیکم السلام پی شاپ سے بول رہے ہیں بولیے اب پودا والی بول رہے ہیں نرسری شاپ سے جی

کیا لینا آپ کو پیڑ پودا والے بول رہے ہیں بولیے کیا لینا ہے کون پودا اچھے ہوتا ہے شام ہے ہے کون پودا نہیں ہم کا لجیے گا کون سا آم کا پودا لیجیے گا

گوگا کا قیمت ہے پانچ ہزار روپیہ آپ سو گاچھ لیجیے گا دس روپیہ پانچ سو روپیہ قیمت ہے ہمارے یہاں یہی ریٹ ملتا ہے دس بیس کم کر کے دے دیجیے گا دیسی چاہیے کہ جنگلی چاہیے امرود کاپیڑ آپ کو جو چاہیے دکان پر آ کر کے لیجیے السلام علیکم